हाइक करने के लिए हमारा पसंदीदा स्थान पहाड़ हो गया पहाड़ों पे जैसे हम जाते हैं जंगल है बर्फीले पहाड़ हैं घने जंगल हैं बाहर नज़दीक नदी के किनारे जैसे अब सूर्यास्त के समय जैसे सूर्य जब अस्त होता है तो वहां पर नदी पे जो प्रकाश होता है वो लाल होता लाल हो लाल किरणें पर के जैसे लाल म लगती है लालिमा के छाने से हमारा हमको वहां का सौंदर्य बहुत अच्छा लगता है लालिमा के साथ पहाड़ बर्फीले पहाड़ हैं ब पहाड़ों पे सके बाबा अमरनाथ में जैसे है धीरे धीरे ऊपर से बर्फ जो है गिरती रहती है तो बहुत ही अच्छा लगता है जैसे घने जंगल अगर हैं जंगलों में शेर चीता हैं होते हैं इनको जैसे हैं जंगली जानवर होते हैं इनको देखने का भी बहुत शौक है जैसे मान लो देखे अंदर दूर से देखा जाए जंगलों में तो बहुत ही अच्छा होते हैं और जंगल के बारे में जंगलों में ये पहाड़ों पर सूर्यास्त के समय बहुत ही अच्छा लगता है पसंद बाकी जंग समुद्र तट के बारे में क्या पहाड़ या पहाड़ हो गए पहाड़ों पे से जब चंद्र सूर्यास्त होता है वो वहां पे पहाड़ों पे जो लालिमा होती है वो धीमी दीप ला सूर्यास्त होने लगता है तो उसकी जो सूर्य की किरण होती है वो लाल कलर की पहाड़ों पे छ बिखरती है उसमें वहां का जो सौंदर्य होता है वो लाल लालिमा लाल कलर के हल्का उसका लाल लाल कलर का हो जाता है इससे वहां का बहुत ही अच्छा लगता है वहां जो है फोटो वगैरह जैसे खींचे तो बहुत ही अच्छी आती है या नदी में जैसे है नदी के नदी के भी पास में यही है नदी में जैसे सूर्यास्त के समय जैसे जाएं गए वहां पे जैसे बैठे नदी के आ सूर्यास्त के समय बैठते हैं तो वहां भी सूर्यास्त के समय सूर्यास्त होने लगता है तो वहां का भी सौंदर्य बहुत ही अच्छा हो जाता है सूर्यास्त के समय एक सूर्यास्त का सूरज बहुत अच्छा हो जाता है उसके साथ साथ पहाड़ पे है या जंग जंगल में जंगल है जंगलों में जैसे समुद्री समुद्र के किनारे भी बहुत ही अच्छा सूर्यास्त के समय लगता है समुद्र में भी किरणों सूर्यास्त की किरणें जो हैं वो लालिमा छाई रहती देखो सूर्यास्त होता है तो लालिमा बिखरता इससे वहां का भी सौंदर्य बहुत ही अच्छा हो जाता है और पहाड़ों पे भी यही है बर्फीले पहाड़ ज पहाड़ पहले पहाड़ पे तो बहुत ही अच्छा ही है वहां पे जैसे बैठे पहाड़ बर्फीले पहाड़ों पे जैसे गए वहां बर्फ धीमे धीमे ऊपर से ऊपर हमारे ऊपर ज गिरा करते कोई भी जाए वहां तो धीमे धीमे बर्फ पिघला करती ऊपर वो गिरती रहती है